जोङो न'खराव लोमजानाय गैयै समाव जेनेबा जानाय लोंनायफोरखौ थाव संख्रि फानलु होनानै संनानै जानाय जायो नाथाय लोमजा गथ'फोर लोमजायोब्ला जोङो बेफोरनो ओंखामफोरखौ थाव होवाबालानो जेनेबा ओंख्रिफोरखौ थाव होवाबालानो संनानै जाहोनाय जायो आरो आरो दुगैनायफोरावबो जोङो दै गुदुंफोरजों थुखैनाय जायो आरो गुसुजोंथ' जों थुखैखानाय जाया बिदिनो लोमजाब्ला जों जानाय लोंनायफ्रावबो बिराद थाल लानाय जायो गथ'फ्रा जेनेबा स्कुलाव थांनो हाया जायो आरो लेखाफोरबो फरायनो हाया जायो उन्दैफ्रा बेबायदिनो जोङो लोमजानायफोरखौ गिदिर लोमजाब्लाबो उन्दै लोमजाब्लाबो जोङो बिदिनो जानाय लोंनायफोरावबो बेबायदिनो बिराद थाल लानाय जायो थाव संख्रि फानलुखौनो होनाय जाया आरो उन्दैफोरखौथ' बांसिन खस्थ' खालामबावनांगौ जायो मोनाफ्राव उन्दैफोर लोमजायोब्लाथ' जों उन्दुनोनो मोनखाया जेनेबा बिसोरखौ थाल लानाय मुलि दौनाय बेफोरबायदि जायो आरो जानायफोरखौबो जों साबदान खालामनाय जायो